हां मैं चाह्न्नी आं मेरी भैनां पढ़न जित्थें धोड़ी एह् पढ़ना चांह्दे पढ़न पढ़न पी एच डी करना चांह्दी ऐ ओह् करन जिन्ना मतलव पढ़ी सकदे न पढ़ना चांह्दे न उंदी जिन्नी मर्जी ऐ के अस पड़ी सकदे आं के आपें करी सकदे आं कुछ कि ओह् पढ़ी सकदे क्योंकि अगर ओह् पढ़न ते ओह् ना गै अग्गै जाइयै कुसै पर डिपैंड होन पिच्छे कुछ जरूरत ना हो कुसै दी कुसै पैसे थ्होन ते अस एह् लैच्चे ओह् लैच्चे खर्चे अपने खर्चा पानी कढचै पर ओह् पढ़ी लिखी दियां होग नौकरियां करग ते उने गै फायदा ऐ ते ओह् जिन्ना चांह्दियां क्योंकि में आपें ते पढ़ी नी पाई घर दे बड़े प्रॉवलम दिक्खनी पौंदियां कुड़ियें फेस करनियां पौंदियां न ते मैं चाह्न्नी आं कि मेरी भैनें ओह् सब फेस ना करना पवै जेह्ड़ा किश में दिक्खे दा ऐ के मैं नेंई पढ़ी पाई बड़ी प्रॉवलम आइयां ते मैं चाह्न्नी मेरी भैनें ओह् किश ना दिक्खन पौह्ग ते जिन्ना चांह्दियां में उंदी मदद करगी जिन्ना मेरे कोलूं होई सकदा मैं जो मैं करी सकदी आं ओह् मैं करगी ते उनें ई में पढ़ागी जिन्ना ओह् पढ़ना चांह्दियां क्योंकि अजकल मतलव सारे गै पढ़ा दियां कुड़ियां मतलव पढ़ङन ते कुछ बनङन ते अपना गै दिक्खङन क्योकि पैह्ले जमाने ते इ'यां गै होंदा हा कुड़ियें पढ़ांदे नी हे घर बठाई रखदे हे हैनी सारें गी पता ऐ ते डिफिकलटी एह् होंदी ऐ साह्नू क्योंकि सारे गै आखदे कुड़ियें केह् करना पढ़ाइयै अग्गै भेजनियां न इयां उंदे पर पैसे लाने केह् करना अग्गै जाइये इनें भांडे गै मांजने न अग्गै जाइयै बच्चे सम्भालने न सस्स सौह्रे दी सेवा करनी ऐ घर रौह्ना केह् करना पढ़ाइयै पैसे बेस्ट करने ते होर मतलव लोक गल्लां करना स्टार्ट होेई जंदे हे एह् दिक्खो कुड़ी इं'दी बाह्र जा दी ऐ पढ़ने लोक गंदी गंदी नज़रें कन्नै दिक्खना स्टार्ट करी ओड़ना मतलव ओह् ते गल्ल बक्खरी ऐ पर पढ़ाई आस्तै बड़ा गै ओह् करदे हे पर अज्जकल दे जमाने च एह् किश हैनी रेहा ऐ सारें गी पता ऐ अजकल स्पोर्ट करदे घर आह्ले ते बहुत स्पोर्ट करदे ऐ कि साढ़ी कुड़ियां पढ़ी जान कुसै अग्गैं हत्थ नी फलान दी जरूरत पवै ते अज कल कुड़ियां पढ़ा दियां हर इक अग्गै अग्गै पुज्जा दियां हर इक जगह च उंदा कुड़ियं दा गै नांऽ चलदा सारें गी पता कि सारें कोल अग्गैं कुड़ियां न साढ़ियां अज कल ते अगर घर अग्गे जिसले कुड़ियें दा ब्याह् होई जंदा ऐ अगर अग्गे असें शैल चंग्गे मिली जान ओह् बी स्पोर्ट करदे ओह् भेजदे उनेई पढ़ने आस्तै कि पढ़ो नौकरी करो ओह् बी हैल्प करदे ते जियां घर आह्ले कुड़ियें दे घर आह्ले ओह् ते पूरी स्पोर्ट करदे ओह् ते बार बार एह् गल्ल ते कुड़ियो पढ़ी जाओ कुछ बनी जाओ बगैरा बगैरा ते स्पोर्ट करदे गै करदे न ओह् ऐसी कोई गल्ल नी ऐ ते कुड़ी तांई जेह्ड़ी डिफिक्लटी ऐ ओह् पैह्लें दक्खी दियां न बहुत कुछ सुनना पौंदा ऐ मैं जियां मैं बहुत कुछ सुनेआ कि नेंई पढ़ना कुड़ियैं केह् करना पढ़ियै अग्गै जाइयै भांडे मांजने ऐं घर सम्भालना ऐ एह् करना बो करना ते बड़ी बज़ा कन्नै जेह्ड़ी में पढ़ी नी पाई ते ओहे गल्ल ऐ कि बट अज कल दे लोग बौह्त बदली गेदे सोच उंदी बहुत बदली गेदी ओ ते मतलव उंदे बिच्च आई गेदा कि कुड़ियें पढ़ना चाहिदा क्योंकि कुड़ियां अगर आपै पढ़ंग अपने जेह्ड़े अग्गैं बच्चे होंग उनेंगी पढ़ांदी इक जेह्ड़ा मुड़ा पढ़दा ओह् अपने आस्तै पढ़दा ते जेह्ड़ी कुड़ी पढ़दी ऐ अपने पिच्छै बी सुख दिंदी ऐ अग्गैं बी सुख दिंदी ऐ अपने बच्चेंई सखांदी ऐ फिर अग्गै जेह्ड़ा ओह् होंदा ऐ ओह् अगर मां कोला सिक्खियै पढ़े हा होग अपने अग्गे बी सखाग इस लेई कुड़ियें पढ़ाना बहुत जरूरी ऐ डिफिक्लटी जेह्ड़ी दिक्खी ओह् पैह्लैं बड़ी दिक्खियां पर हून जमाना बदली गेदा ऐ सारे बदली गेदे न ते ते फिर सारे पढ़ाङन अपनी कुड़ियें गी इक ब्याह् होई जंदा जेकर शैल मिली जंदा अजकल सारे शैल गै न उब्भी अपने बच्चे अग्गै पढ़ांदे बहुत शैल करियै पढ़ांदे कुड़ियें पढ़ाना चाहिदा पढ़ंग ते ओह् कुसे पर डिपैंड नी होंग नौकरिय़ां करंग अपना कनांग अपना खांह्ग कुसै अग्गैं हत्थ फलान दी कोई जरूरत नी